اتر پردیش میں جیسا کہ ایک یہ بھی تاریخی صوبہ ہے یہاں پہ بہت ساری تاریخی عمارتیں اور سیاح بہت کثیر تعداد میں آتے ہیں جس طرح تاج محل یہاں پہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے بہت دور دور سے دیش ودیش سے سیاح آتے ہیں تو وہ جو سیاح ہیں وہ بسیز کا استعمال کر سکتے ہیں ٹرین کا استعمال کرتے ہیں ٹکسیاں لیتے ہیں اولا کیبس استعمال کر سکتے ہیں اوبر کیبس استعمال کر سکتے ہیں اور وہ اگر شہر میں بہت چھوٹی دوری طے کرنی ہے تو ان کو وہ رکشہ کا استعمال کر سکتے ہیں اور مقامی لوگ زیادہ تر ٹرینوں کا سفر کرنا پسند کرتے ہیں اگر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو بسیز بھی کم دوری کے لیے جیسے سو پچاس کلو میٹر کی دوری کے لیے لوگ بسیز کا استعمال کرتے ہیں